हैलो अ'ऊं सनाना तुसेंगी कि साढ़ै पिछले दिनै च इक धाम होई ही धामै च असें हलवाई सद्दे बजारै दा हलवाई सद्दे उधमपुरै दे हलवाई सद्दे बड़े मश्हूर हलवाई हे ओह् हलवाई आए बड्डलै बड्डलै गै आई गे सवेल्ला गै आइयै उनें गैसां ते भट्ठियां ते पन टप्प शप्प चाढ़ी ओड़े भट्ठियै पर दाल शाल लग्गी गे गड़कान चौल राजमां गड़काने लगी पे ते अद्दियां अद्दियां दालीं गली गेइयां ते इन्ने चिरें केह् होएआ भट्ठी लीक होई ते सिलिंडरै सिलिंडरै सिलिंडरै चमकी अग्ग ते फ्ही केह् कीता फ्ही सिलिंडर चुक्कियै थल्लै छंडेआ ते फ्ही अद्धी रुट्टी कच्ची रेही ओह्दे बाद बिच्च फ्ही इक ओह् डाह्न कड्डेआ डाह्न कड्डने दे बाद 'च फ्ही अग्ग बाह्ली उत बसाठियां लाइयां फ्ही ओह् रुट्टी एह्के टप्प हे ओह् तोड़ चाढ़े टप्प टप्प चाढ़े डाह्नै पर होर टप्पैं बाद'च फ्ही रुट्टी बनाई फ्ही तड़का शड़का लाया शैल तड़का शड़का लाइयै ते फ्ही रुट्टी बनी फ्ही फ्ही जेह्ड़े संञ'लै होइयै संञ'लै बज्जी गे चार फ्ही जेह्ड़े साढ़े मेह्मान आए दे हे जेह्ड़े परौह्ने हे जिनेंगी अस परौह्ने फ्ही परौह्न रुट्टी खलांदे खुलांदे शाम्मी दे छे बज्जी गे इन्ने चिर फ्ही जेह्का जेह्का डाह्नै दी रुट्टियै बनानी जेह्ड़ा स्वाद आंदा ओह् बड़ा गै स्वाद बड़ा गै शैल स्वाद होंदा जेह्की गैसे चुल्लें रुट्टी बनांदे उनें इन्ना स्वाद नी होंदा उनें इन्ना बड़ा घट्ट स्वाद होंदा जेह्की डाह्नै पर रुट्टी बनाई दी होऐ उसी रुट्टिये गी बड़ा स्वाद होंदा होर बड़ी गै शैल होंदी ऐसे सरे लोकें आखेआ रुट्टी अज्ज हा बाद च डाह्नै च गै बनानी डाह्नै च शैल रुट्टी बनदी बड़ी शैल रुट्टी बड़ी तरीफ कीती परौह्ने जिन्ने बी आए दे हे सारे बड़े परौह्न आए दे हे उने सारें आखेआ कि शैल रुट्टी बनी दी बड़ी तारीफ कीती उनै शैल रुट्टी बनी दी